थाणा डिस्ट्रिक्ट जे अंदर मैन्युफैक्चर में जीअं जींस पैंटू ठहंदी आहिनि जींस पैंट जा वॾा वॾा कारखाना आहिनि आसांजे उल्हासनगर में जीअं गोलियूं बिस्क्यूं ठहंदा हुननि जा वॾा वॾा कारखाना आहिनि खेती बाड़ी बि जाम सुठी थींदी आहे ॿियो कैमिकल जूं फैक्ट्रियूं बि जाम आहिनि हिते रेनकोटनि जी बि फैक्ट्रियूं जाम आहिनि उल्हासनगर जे अंदरु छटियुनि जूं फैक्ट्रियूं जाम आहिनि जंहिंजो मैन्युफैक्चर सॼे वर्ल्ड में वेंदो आहे ऐं वधीक त जींसनि जा कारखाना हिते मैन्युफैक्चरिंग जा जाम आहिनि उल्हासनगर जे अंदरु वॾियूं वॾियूं फैक्ट्रियूं आहिनि वॾियूं वॾियूं डिस्ट्रिक्टनि मेंं